میں نے ایک بینگلس منگوائے تھے امیزون ایپ سے جو کہ مجھے بہت اچھے لگے اُن کا کلر اُن کا ڈیزائن بہت اچھا تھا اُن پہ جو موتی لگے ہوئے تھے اور جو زرکن لگی ہوئی تھی مجھے وہ بہت پسند آئی بہت زیادہ اور میرے ہاتھ میں بھی بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے اور چاہے اُن کو رات میں پہنو یا دِن میں وہ بہت ہی سُندر لگتے تھے ہاتھوں میں اور کسی بھی ڈریس کے ساتھ زیادہ تر وہ میچ کر ہی جاتے تھے اور اُن کا کچھ زیادہ پرائز بھی نہیں تھا بہت کم پرائز کے تھے وہ اتنے زیادہ مہنگے نہیں تھے اور مجھے وہ بہت پسند آئے بینگلس اور بینگلس مجھے بہت اچھے لگے اُن کا ڈیزائن کلر وغیرہ اور میرے گھر والوں کو بھی وہ بینگلس بہت پسند آئے اور میری فرینڈس کو بھی وہ بینگلس بہت پسند آئے میری فرینڈس نے کہا کہ ہم بھی منگوائیں گے اُن کو بہت ہی زیادہ پسند آئے تھے میں جس بھی ڈریس کے ساتھ وہ پہنتی تھی بینگلس وہ زیادہ تر میچ ہی ہو جاتے تھے مجھے بہت اچھے لگا